सिंधी भाषा सिंधीयुनि जी भाषा आहे जॾहिं सिंध में सिंधी रहंदा हुआ ऐं ख़ाली सिंधी ई ॻाल्हाईंदा हुआ सिंधी जाम झूनी ऐं सांस्कृत भाषा आहे सिंधी उर्दु भाषा जी सहियारी भाषा आहे सिंधी भाषा में ॿावंजाह अखर आहिनि ऐं ॿियां स्वर आहिनि जॾहिं सिंधी ॻाल्हाईंदा बि वेंदी आहे ऐं पंहिंजी भारतीय सविधान में उते स्थान बि आहे जे वक़्तु में सिंधी भाषा अलॻि अलॻि कोर्स सिंधी काउनसिन वटि कराया वञनि था एम ए खां वॾा पी एच त ताईं बि सुविधा कराए वञे थी ऐं ॾाढी सुठी ॻाल्हि आहे अञा हिन में थोरो बदिलाव जी ज़रूरत आहे सिंधीयुनि खे घुर्जे त पंहिंजी भाषा जो समानु प्यार सां सिंधीअ में ॻाल्हाए ऐं स्कूलनि में बि भाषा मास्तरनि खे घूर कजे